हॅलो सत्येगा हॉटेल हांव नागवेकर उलयतां एक लंच ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली तुमी होम डिलिवरी करता न्ही होम डिलीवरीचे घालात तातूंत म्हाका होम डिलिवरी जाय हांगा म्हापशांच रावतां हांव म्हापशा नायट ब्लर रेजिडेंसी हंसा भाट आं ओके स्टाटर्सांत म्हाका एक वेजिटेबल क्रिसपी जाय आनी नॉन वेजांत चिकन लॉलिपॉप एकदम स्पायसी करूं नाका म्हूण सांग ताका मिर्ची बी जास्त घातल्यार भुरगीं खावची ना भुरग्यां खातीर हें मेन कोर्स एक पुलाव एक चिकन शाकोती आनी रोटी रोटी नाल्यार कँसल करा गार्लिक नान गार्लिक नान हें करा हातूंत सुद्दा हें मिडियम स्पायसी केल्यार जाता हय मिडियम स्पायसी चलता मीठ मातशें पळयात लास्ट टायम हांवें तुमच्या कडल्यान ऑर्डर घेतिल्ली तातूंत मीठ जास्त जाल्लें हय तें मीठ कमी जाल्यार जाता पण जास्त जायत मातशें ताका लक्ष दवरपाक लाय स्वीट डिशान कितें कितें होम डिलिवरींत तुमी स्वीट डीश कितें कितें डिलिवर करतात बरें आनीक फ्रूट सॅलडचे दोन हें सांगात दोन फॉर टू पिपल फ्रूट सॅलड कितले ताका कॉस्ट अंदाजान बरें बरें आनी कितलो टायम लागतलो येवपा खातीर चलता चलता बरें बाय थँक्यू